हमर बड़का मोबाइल से हम बहुत काम कए लै छी पहिले तऽ छोटका मोबाइल चलै रहए छोटका मोबाइलमे खाली बात करै रहियै किछु देखि नहि सकै रहियै ओहिमे कतहु पैसो नहि भेज सकै रहियै ककरो सङ्गे कोनो बढ़िआँ गप नहि कए सकैत रहियै कखनो टाबर रहै चाहे कखनो नहि रहै रहए से फेर ओहिमे रहै रहए ई बड़का मोबाइलमे सब चीजके सुबिधा यऽ बाल बच्चा पढ़ाउ लिखाउ सब चीज देखितो छी सब चीज भेजियो दै छी अइ मोबाइलमे दिक्कत नहि होइए छोटका मोबाइलमे नहि कोनो काम होइ रहए बड़ा दिक्कत रहए आब तऽ इहए भए गेल यऽ बड़का मोबाइल जहिआसँ चालू भेलै तहिआसँ बढ़िआँसँ चलैए नेट बढ़िआँ काम करैए सब काम करैत छी चारि गोटे भऽ गेल की बढ़िआँ टाबर रहैए